दानिया आं बेयावनो बुंगोन जोंनि बर' हारि जोंनि बर' हारिया मोनसे गिदिर हारि एबा जौगानाय हारि जोंनि बे हारिमुखौ जों माजों सिनाकि होयो जोंहा मोनसे राव दं बे रावआनो जाबाय बर' बे रावजोंनो जोङो दिनैहाय जोङो मुलुगाव जोङो सिनायथि होबोगासिनो आरो जोंनि बे बर' रावजों लोगोसे जोंनि हारि माहारि आरो सिनायथि हारिमु दानायाव दा गोबां जोंहा बिहोमा दं मानो होनोब्ला जोंहा बर'आ मोनसे काल्सार दं जेरैहाय जि दानाय खुन्दुं लुनाय इन्दि मुगा लुनाय आरो जोङो बे जिफोरखौ न'आवनो दानानै जोङो बर'नि हारिमुआरि जों महरबोनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि बे बर' हारिया जोंनि बे माहारिखौ सिनाय होनायाव गोबां सांग्रां जोंनि बे बर' हारिया जोङो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गानालासिनो जों निजेनो बे गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय न'आवनो खुन्दुं बायनानै जि दानानै आरो गुबुननोबो फानो आरो न'आवबो गानो दानानै आरो जोंहा गोबां बे बर'नि हारिमु जेरैहाय बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय आरो खाम सिफुंजों गोमसार होनानै गावनि बे बर' हारिखौ दिनैसिम माने सिनायथि होबोगासिनो दङ दिनै बर'आ मोनसे गेरेमसा हारि बा गेरेमसा न'खर दानानै जोङो बे भारतावनो एबा आसामाव संसार जागासिनो बा गावनि हारिमुखौबो लाखिगासिनो दं आरो दिन्थिगासिनो दं बर' हारिमु माने मा जों बेखौनो बुजिगोन जोंहा दानाय लुनाय हाल खदाल एवनाय बा सिफुं सुनाय मोसौ गुमनाय जोंनि बे हारियाव गासैबो दंजोबो जेरै खाम दामनाय बे बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा एबा बिहोमा होगासिनो दङ आरो जोङो बे बुहुमाव जोङो सिनायथि होगासिनो दङ बे बर' हारिया दिनै जोङो जोंनि बे बर' रायजोआव एबा बर' रायजो दानायाव गामियाव मोनसे सल' बाथा दं जों बर' रायजोखौ एबा बड'लेण्डखौ जों माबोरै मोना जोंहा बै समावहाय जा सासे उपेन्द्र' ब्रह्म बे बाबाया गोबां बर' हारिनि बिहोमा होलांदोंमोन बड'लेण्ड दाबिनाय बड'लेण्ड बिनायाव बियो गोबां बारसोमनानै बियो बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोरखारजों गोबाङैनो बियो नांबोदोंमोन बेनिफ्राय बे आफाया बे जोंनि बुहुमाव बियो गोबां फेहेरनानै एबा गोबां बर'लेण्ड दाबिनानै दिनै बे बुहुमनिफ्राय बे आफाया आनज्रायलांबाय बे आफायानो उपेन्द्र' नाथ ब्रह्म बे आफाया दिनैहाय बर' हारिनो मोनसे बिहोमा होलांबाय बर'नि थांना थानायनि राहानि थाखाय बे आफाया बिहोमा होलांबाय मानो होनोबा बे आफाया सासे गोरों सासे लेखा गोरों बा सासे साख्रि मावनायमोन बे आफाया गावनि साख्रिखौनो गारनानै बियो बड'लेण्ड दाबिनायाव बे आफाया गावनि साख्रिखौ गारनानै बड'लेण्ड दाबिनायाव फैदोंमोननो दा जों बेखौ बे सल'बाथा सल'नि बाथाजों जों मिथिनो मोनो ओमफ्राय जोङो मिथिबोगासिनो दङ जोङो बिनि दारैसो जोंनि बे बर' हारिया गेरेमसा महर लानानै बे आफानि सोरजिलांनाय एबा आफानि बारसोमलांनाय बे हादाबाव जोंनि दासिम जों गसंथानानै दं आरो बे आफायानो सासे मुंदांखा सुबुं जानानै जोंनि बर' हारिखौ बियो सिनायथि होगासिनो दं बे आफा सासे हारि माहारि दानायाव जिउनां फोथैनां सासे गोहोगोरामोन जों बिखौ बुंनांगोन बे आफाखौनो आरो जों बेखौबो बुंनांगोन जोंहा जों जुदि माबा मोनसे मावबाय जों माबा मोनसे गिदिर मावबाय गावखौनो गाव जाय सुबुङा माने दुगा दुना लायो थिक नै बेफोरबायदि दाजा दिनै आं मोनसे खामानि मावबाय आं गावखौनो आं ओरैबायदि बुंना लागोन जे आं ओरैबायदि आं गिदिर हाबा मावबाय ओरैबायदि मोजां हाबा ओरैबायदि खालामगोन ओरैबायदि खालामदों गावखौनो बियो मा गावखौनो गाव मा दुगा बायदि मोनना लायो गावखौनो गोजौ थाखोआव दावखोनाय बायदि मोनो दा बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बिबायदि दाजाथों होननानै बुंदों मानो होनबा जाय हाबाखौ मावोबा जोङो मोजां खामानि मावनांगौ आरो मोजां खामानि जुदि मावोबा नों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोबा नाम मोनगोन नाथाय गावखौनो नोङो जुदि दुगा बुंना लायोबा नोंनि जिबना मा जागोन मानसिफोरा खैफोदसो गोग्लैगोन होनना बुंदों दा बेनि थाखायनो आं बेखौनो बुंबाय आं बेखिनियाव आं खोनासंनोसै